आंनि बयनिफ्रायबो साबसिन फार्स प्रदाकानो जाबाय हेदफन बे हेदफनखौ आङो रिलमि ब्रेन्दनिफ्राय फ्लिपकार्डनिफ्राय बायदोंमोन फ्लिपकार्डआव आं बेनि रेथिं आरो कास्ट'मार रिभिउखौ जोबोत मोजां नुनायलाय आं बे इयारफनखौ बायनाय जादोंमोन आरो जेरै कासट'मार रिभिउ आरो रेथिंनि हेदफना मोजाङानो सफैदों मानो होन्नानै बुङोबा बेनि माखासे साउन्द क्वालिटि आरो बेसनि इफेक्थ आरो नइस केनचेलेसनफ्रा आंनि थाखाय जोबोत मोजां आरो आरो बे साउनदावल' नङा बे हेदफन जों माबा मोनसे फन रायज्लायनायावबो बेनि साउन्द बोनाय क्वालिटि आरो क्लायारिथिया जोबोत मोजां खोनाहैयो आरो आरो बेल' नङा जुदि जोंथ' आंथ' गोबां खामानिनि थाखायसो आङो हेदफनखौ नांगौ जाथारनायलाय आं बिखौ बायनाय जाखादोंमोन जेरै आं लुबैदों एरै बेबायदि मोन्दोङानो होनजायो मानो होन्नानै बुङोबा आङो बांसिन खामानि हेदफनजों मावनाय जायोमोन नालाय आङो माखासे खामानिफ्राव जोबोत बा घण्टा द' घण्टा हेदफन खोनासंनांगौ जायो जायो आरो बेनि थाखाय आंनि खोमाया माखासे बे खोमाया हेदफन होयो नालाय बियो जोबोत सायो आरो ना नाथाय दा बे रिलमि हेदफन बायनायनिफ्राय आङो जेबो प्रब्लेम मोनाखै आरो जोबोत कमफर्थेबोल मोनदों मानो होन्नानै बुङोबा बेनि जा स्मुथनेस एबा गुरै बियो था आंनि थाखाय जोबोत मोजाङानो आरो आरो बेल' नङा जुदि आं बे इयारफना माबा मोनसे जाहोनाव जुदि गाज्रिफोर जाबायबायोबा आं बे एखे हेदफनखौनो बिहरफिनगोन आरो मानो होन्नानै बुङोब्ला आं बयनिफ्रायबो साबसिन एलेकथ्रनिख दिबाइसआव दिनैसिम अनलाइन अर्डार होनाया बे हेदफनानो साबसिन बेनि थाखायनो आङो बे हेदफनखौ आंनि फार्स माने एलेकथ्रनिक दिबाइसनि मोनसे प्रदाक होन्नानै मानिनानै लानाय जायो आरो